हँ हँ हम सुधा डेयरीबला बोलै छी हँ दूध तऽ मिल जेतै हमरा अतऽ कतेक लेना छै हँ मिल जेतै बढ़िआँ दूध छै हमरा अतऽ सुधा दूध छै कम्पनीके छै बढ़िआँ छै जादा दाम नहि छै अभी एक किलो बला भी मिल जेतै आधा किलो बला भी मिल जेतै कोन दूध लेबै अहाँ

नहि नहि नहि नहि फाटतै नहि ओकर गारेंटीके साथ दूध देबै तऽ किआ फाटतै फाटि जेतै तऽ आपस होयतै हँ आपस कए लेब कहिआ चाही दूध हँ होइ जाएत मिल जाएत दूध ठीक छै हँ जए बजे लेबै आबि जेबै दूध लै खातिर दोकान पर हमर दोकान छै पासमे ही बढ़िआँ सुधा दूध मिलै छै डेयरी छियै हँ डेयरिंग दूध रहै छै सुधा दूध कम्पनीसँ आबै छै जेकि हमरा सब दूध पैकेटमे रहै छै एक किलो बला आधा किलो बला दू किलो बला अहाँ जेहन दूध लेबै अहाँ हमरा कहि देबै अहाँ भेज देबै आदमी कऽ दूध लए जाएब हँ हँ दहियो मिल जाएत हँ दहियो मिल जाएत दही छै अस्सी रुपिआ दूध छै पचास रुपिआ दश लीटर बलाके दाम भए गेल आठ सए हूँ हूँ हँ सुधा दही ही लेना छै ने ठीक छै तब राखु